म्हाका आंब्याचे झाड रोंवपाक खूब आवडटले आंबो हो एक उपयोगी आनी खूब वर्सां जगपी झाड आसा आमच्या भारतांत कन्याकुमारी ते पंजाब मेरेन वेगवेगळे प्रकारचे आंब्याच्यो जाती आमकां पळोवपाक मेळटा आंब्याचे खूब फायदे आसात जेन्ना आंबो चवरता आनी ताका तोरां जाता ती तोरां आमच्या गोंयान एक तर चेपणाक म्हणून घालता नाल्यार तेचे लोणचें करतात अशेंच मीठ नाल्यार मसालो मारून सुद्दां खातात थोडी जाणां मागीर तोरा जातकूत घोटां जाता घोटांची बऱ्या पैकी पक्वांनां करपाक मेळटात आनी आमच्या गोंयान स घोटांचे सांसव हें खूब फामाद आसा आनी लास्ट जाता तो आंबो सगळ्यांक आंबे खावपाक आवडटा तशेंच आंब्याचे वेगळे वेगळे पध्दार्थ सुद्दां आतां करतात ह्या सगळ्या कारणाक लागून म्हाका आंब्याचे झाड रोंवपाक खूब आवडटलें तशेंत फुलांनी म्हाका गुलाब रोंवपाक खूब आवडटलो तर भाजीपाल्यान म्हाका भेंड्यांची भाजी रोंवपाक खूब आवडटली